ہلو جی جی جی جی جی مل جائے گی ہمارے یہاں سب طرح کی گاڑیاں ملتی ہیں پٹنہ یہی دو تین گھنٹے تک دو گاڑی چاہیے کون کون سی گاڑی چاہیے فور ولر چاہیے تو پچیس سو روپئے پڑ جائے گا جی جی جی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں پیتا ہے ہم یہاں چیک کر کے پوری طرح سے چیک کر کے تب کسی ڈرائیور کو رکھتے ہیں اپنے یہاں ورنہ نہیں رکھتے ہیں جو شراب پیتا ہے اس کو نہیں رکھتے ہیں جی جی نہیں نہیں ایسا کوئی نہیں ہے بنداس جائیے ڈسکاؤنٹ کی چنتا مت کیجیے گا ہاں دو تین سو کر دیں گے ڈسکاؤنٹ اچھا اچھا کب جائیے گا جی جی اچھی کوالٹی میں مل جائے گی دونوں میں سے کسی میں کر دیجیے آپ کی مرضی جس میں کیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک